اردو ہندوستان کے ہر حصے میں قریب قریب مطلب کہ بولی جاتی ہے لیکن لکھنؤ میں خاص کر کے اردو اور منگیر میں بھی اردو کا اچھا انتظام ہے لوگ اردو میں بات کر لیتے ہیں آسانی سے اردو عام دور سے ہر کھسے میں ہر خطوں میں بولی جاتی ہے ہر طرح کے وہاں کے ہندو مسلم بھی جو ہے آپس میں بات چیت اردو میں کر لیتے ہیں اردو ایک بہترین زبان ہے اور روایتی زبان بھی کہلاتا ہے خاص طور پر ہر خطے میں ہندوستان کے ہر قصے میں خطے میں مطلب اردو بولی جاتی ہے یہاں تک کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو کہ آسانی سے